हैलो हैलो हा हा मां चयो कौशलिया मैडम था ॻाल्हायो न हा तव्हां ॾिसो हिन भेरे छाहे कि पंहिंजो ॾियारी अचे ती न त मुंखे समझो हिन एक्वीह तारीख़ खां पैंजो पेहिरीं तारीख़ सूधी मुखे छुट्टी खपे दुकान ते ॿी छाहे फैमिली में बि ॿाहिर खां बि छा रिलेटिव अचणु में इना इन मतिलबु सब हिकु भाउ जी सगाई बि आ त उनजो पक बि करणु जी आहे त उन बारे में छाहे कि डिस्कस करणो हुयो त छुट्टी खपे भई मिनीमम ॾह ॾींहं त लॻंदा ई लॻंदा हाणे छा हे हिते इहो बि कमु आहे इन मथां वरी छाहे तियौहार बि आहे त वेंदुमि त गॾोगॾु तियौहार बि फैमिली सां गॾु मनाए करे पो ईंदुमि न हू ॻाल्हि तांजी सही आ पर हिन टाईम ते छाहे नओं माण्हू कोई हफ़्ते लाइ ईंदो न न त समझो अञा मां बि त मां समझो कि साल में हिकु ई दफ़ो वञा तो न रोज़ रोज़ त मां बि तांखे न चयो आहे कि भाई समझो छुट्टी खपे पंद्रहें ॾींहुं महिने ॿ महिने चारि महिने छहें महिने ही त छाहे के असांजे घरु में हिकु प्रसंग बि आहे आऊं वरी ॾिआरी जो माहोल बि आहे त हाणे समझो मां वञा अची मुंहिंजो रस्तो ई टे ॾींहनि जो थे थो अचु वञु टे ॾींहनि में लॻे त पो मां इअं सोचियो कि समझो टे ॾींहं ॿिया त पो हफ़्तो ॿियो करे कढी करे पो ई अचां न ऐं अॼु छुट्टी ॾिनी त छा हू हिते ई लोकल में कमु हो त हिकु ॾींहं में कमु हो त मां बि किथे हिकु ॾींहं ॿे ॾींह बाए थ्रो घरु हली आयुमि न दुकान ते ई

हू तां बेफिक्र रहो जेको बि माल तांजो आहे हीअ आए आऊं ॿियो ॿाहिरि जी उघराणी जो बि हूंदो न नंढो वॾो कमु त हू मां सभु तांजो पताए करे उणिवीह तारीख़ पताए छॾींदुमि एक्वीह तारीख़ न उणिवीह ई पताए छॾींदुमि हो ता बेफिक्र रहो वधि में वधि वीह तारीख़ तां सब चओ त मां हिन समान जा टिकेट करायां समझो ता हा त मां ॾिसो हीअंर आहे न धनतेरस ते त कराए ईंदुमि बराबर अऊं ॾिआरीअ ॾींहुं उते पहुचंदुमि आने पो आहे न उतां खां थ्रीट ते टिकिट कराईंदुमि चौथ ते या लापाचम ते हिते जीअं ई पयूं मार्केटूं खुलंदियूं न लापाचम ते उह ई मां फर्स्ट ई अची वेंदुमि लापाचम ते ठीक आ ठीक आ हलो वाहेगुरु